हा मां ड्रॉइंग में वर्कशॉप में मां वरितो हुयो भाॻु ॿ टे बार ऐं अलॻि अलॻि जॻहि ते मां वई हुयमि उते बि उन्हनि जेको मतिलबु फ़ोटूं कया ॿ ॿ चार फ़ोटूं ॾेखारियाऊं की इन्ही मां जेका बि तव्हां ॿ मतिलबु तव्हां ड्रॉइंग ठाहियो त उन्ही में मां पोइ इन्ही में मतिलबु ठाहियो हिकु फ़ेमिली जो ठाहियो हुयो हिकु मार्केट जो ठाहियो हुयो त उन्ही में बि मां इलाही सोचे करे ड्र पंहिंजा रंग खणी वई हुअमि त उन्ही मां ई मां चुने चुने करे रंग भरिया हुया ऐं मां अञा शुरूआति ई कई हुई जॾहिं ड्रॉइंग ठाही हुई त मुंहिंजी इलाही तारीफ़ु हुई ऐं ताड़ियूं बि सभु वॼाइनि पिया त मां इअं मतिलबु ठाहियूं हुयूं त उन्ही में बि मूंखे इलाही मतिलबु इनाम मिला हुया ऐं मुंहिंजी तारीफ़ु बि थी हुई